जोंनि बे ओनसोलनि बा जोंनि बे हालामनि दोरोङारि गेलेमुफ्रानो जाहैबाय काबादि पुटबल भलिबल हकी बेटमेन्टन बिदिनो आलादा आलादा जोंनि ओनसोलनि दोरोङारि गेलेमुफ्रा जोङो जों नुनो मोनो बेखौ जोङो बाहायो जोंनि बे ओनसोलनिनो खाथि खाला गेलेग्रा फोथारावनो थांनानै बेखौ फरायसालि जोबनायनि उनाव थाम रिंगा बा ब्रै रिंगानिफ्राइ बेखौ गेलेनाय जायो जेरैहाय काबादि खौ जमा जमा हिन्जावसा हौवासाफ्रा थांनानै मानि मोन्नै हान्जा जानानै काबादि खौ जोङो सोलोङो बा गेलेयो बिदिनो आलादा आलादा जायगायावबो गेलेनो थाङो स्टेट लेबेल नेसनेल लेबेल बेवहाय गेलेनो थाङो आरो पुटबल बा भलिबल जोंनि बे ओनसोलनि दोरोङारि गेलेनायखौबो जोङो थिक बे दैदिनाय प्रेकटिस खालामनाय नुनो मोनो बेलासि समाव थाम बा ब्रै रिंगानिफ्राइ गेलेग्रा फोथाराव बेनिफ्राइ जोंनि बे गेलेग्राफोरा माने सायख'जानानै स्टेट लेबेल नेसनेलाव गेलेनानै मानि गेदेर गेदेर बान्था लाबोनो हानाय देरहानो हानायखौ जोङो जोंनि बे ओनसोलावनो नुनो मोनगासिनो दङ